ہمارے یہاں بہت سے ہمارے دیش میں بہت سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے خوب مزے کرتے ہیں جیسے کہ سائیکل چلاتے ہیں فوٹو وغیرہ کھینچتے ہیں اور گھومتے ہیں بوٹ چلاتے ہیں اور فوٹو ووٹو کھینچتے ہیں اور سب سے ملتے جلتے ہیں تو بہت مزے کرتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں جگہ جگہ چیز کھاتے ہیں نئی نئی چیزیں کھاتے ہیں لیتے ہیں اور کھوب موج کرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور لال قلعہ بھی دیکھتے ہیں وہاں فوٹو کھینچنا کرتے ہیں اس کے اندر جا کے ساری چیزیں معلومات کرتے ہیں کیسے کیا ہوا تھا اس قلعے کا کون تھا کیا نہیں تھا ساری چیزیں پتا کرتے ہیں اور موج کرتے ہیں پھر اور پھر سے دوبارہ بھی گھومنے کا ان کا جی کرتا ہے تو دوبارہ بھی آیا کرتے ہیں اتنے مزے کرتے ہیں ماروں یہاں باہر سے آتے ہیں جو